गेलेनायानो जोंनि मानसिनि रोंगौथि अब्ला जों गेलेयो अब्ला जों गेलेनानै लोमजानाय देहाखौ लानानैब्लाबो जों बे फोथार फारसे जों बेरायफैयो अब्ला जों थाबायै थाबायै अब्ला बेरायनानै जों बे काबादि एबा गेलेनाय बलफोरखौ जों गेलेयो अब्ला जोंनि देहाया मोजां जायो खारनायजों जोंनि बाज्ल'नायजों अब्ला जों देहाखौ मोजां मोनो देहा गेलेनायानो जोंनि मानसिनि धोरोम जों जेबो रोंगौथि थायाब्ला जों जेबो गेलेनो रोङाबा जोंनि लाइफ आव जेबो साकसेसफुल जानो हाया गेलेनायखौ जों मोजां मोजाङै बासिना लानांगौ फुटबल गेलेनायखौ जों मोजां मोनो काबादि गेलेनायखौ मोजां मोनो बल गेलेनायखौ आं मोजां मोनो नायनानै ए नायना नायनायावबो आं मोजां मोननाय गेलेनोबो आं मोजां मोनो जोंनि गेलेनायानो मानसिनि धोरोम अब्ला जों बेलासि समाव अब्ला जों थाबायबोयो अब्ला जोंनिबो फोथाराव जों मानसि नुफैयो अब्ला आंबो बाहागो लानो गोसो जायो गेलेनायानो जोंनि मानसिनि रोंगौथि अब्ला जों गेलेयोब्ला मोजां मोजांफोर गुन मोननो हायो बिनि एसे बिनि एसे न'लेजजों जों मोननो हायो